हेल' दे आं रायज्लायथ'वाखै ओइ नोंनाव माबा फिथाइ सामथाइफोर माबा माबि थालिर बिदां मा बिदांफोर बायथाव थाव दं नामा ए बे ओंख्रि जाग्रा थालिरफ्रालाय बेसेथो बिदाङाव ए हाथायाव हाथायावना हाथायाव हाथायाव नामा होन्दां उम ए ओमफ्राय बे माबा माबि बे आनारस फिथाइ मा फिथाइ थालिर गोमोनफोर दङना औ नोंसोरनाव आं मोनब्ला बायनानै लायगौमोन

दंमारो दा अ दे दे आं दा गाबोन समनिया लायनि दे दोन रावनोबो दा हर आं लायगोन आं गोजानावबो फाननो रोङा बे बेंथल खाथियावनो फानगोन आङो औ लाफा मैद्रु मैला दुन्दिया दुन्दियाफोर मुवा मैद्रुफोर बे बोथोर गैयि गैयिनि मैगंखौनो नांगौ बोथोर गैयि गैयिनि मैगंखौनो नांगौ दाबायदियाव मैगङा थोलायाना ओ दाबायदियाव थोलायाना बोथोर गैयि मैगङा सेलायलायथारो माथो ओ दे दे औ औ ओमफ्राय दुन्दियाफोर दंना गैया दुन्दियाफोर ए होमब्लाय होमब्लालाय मोजाङैनो आबाद खालाम थारदों माथो दे आइ दे औ दामआलाय गोसाखा दाबायदियाव औ दे लायगोन आं आसा थाबाय खोनाबाय बिहामजो आसा थाबाय आं गाबोन लायगोन

जाबायना अ दे दे दे दे दे दोन्दो दे गाबोन लायगोन आङो रावनोबो रावनोबो दा हरखा औ दे